हम पी एच डी कयलहुँ ओहिमे हमर शोधक विषय छल कवि शेखर बद्रीनाथ झाक अलङ्कार योजना ओहि अलङ्कार योजनाक एक पोथी हुनक लिखल एकावली परिणय ओ एकावली परिणय पर हम अपन शोध कयलहुँ शोध कयलाक बाद ओ एक बड पैघ अलङ्कारके रूपमे ओहिमे वर्णन कयल गेल अछि आ जतेक अलङ्कार अछि सभ अलङ्कारकेँ भिन्न भिन्न रूपसँ वर्णन कऽ ओहि रिसर्च पोथीकेँ सजाओल गेल हालाँकि अगलहिँ